آپ مصطفیٰ بریانی والے سے بات ہو رہی ہے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے ہوٹل سے پانچ کلو بریانی کا آرڈر کیا تھا ابھی بس بریانی اب پہنچنے ہی والی ہوگی لیکن مجھے ابھی یاد آیا کہ مجھے میں نے کچھ چیزیں چھوٹ گئی تھیں کچھ چیزیں چھوٹ گئی تھیں اس میں سلاد رائتہ وغیرہ اور دو کولڈ ڈرنک بھی اب ڈال دیں اور اس کے ساتھ مجھے چکن بٹر میں نے سنا ہے وہاں کی بہت اچھی ہوتی ہے تو آپ ایسا کریں کہ ہاف چکن بٹر کر دیں اور سات آٹھ روٹیاں ڈال دیں